स्कूल पैह्लें गरीब लोक होंदे हे स्कूल नेईं हे जंदे मेरे मम्मी डैडी हे ते अस बड़े गरीब होंदे हे स्कूल जाने दा कोई ओह् नेईं हा होंदा ऐ स्कूल जाने दे टाइम निं बारश निं पेई जाऽ कन्नै अस पैदल स्कूल नेईं हे जाई सकदे ऐ हे ते बड़ा सानूं ओह् होंदा हा कि असें स्कूल जाना मुश्कल होई जंदा हा ते अजकल्ल बच्चें लेई बस्सां गड्डियां कुछ लग्गे दा ऐ जम्मू च ते बच्चे चली जंदे न स्कूल ते जेह्ड़े ग्रां दे लोक होंदे न उ'नें गी बड़ा मुश्कल ऐ जाना कुदै बारश दी ब'जा कन्नै कोई गड्डी दा साधन निं कोई किसै दा साधन नेईं ऐ उ'नें स्कूल पुज्जना बड़ा गै मुश्कल ऐ असें बड़ी मुश्कलें पढ़ाई कीती दी ऐ ओल्लै समें च कुछ बी नेईं हा होंदा ऐ हा कोई गड्डी नेईं ही होंदी कोई कुछ नेईं हा होंदा अज्ज ते बड़ियां स्हूलतां न कुछ गड्डियें च बच्चे चली जंदे न ते गड्डियां बी कोई टाइम दी ते औंदी निं ऐ बी जेह्दे कन्नै अस स्कूल टाइम दे जाचै ते गरीब लोकें गी ग्रां दे लोकें गी बड़ा गै परेशानी ही ते अज्ज लोक पढ़ा दे न ते ऐजुकेशन पढ़ने ताईं ते गरीब लोकें बड़ा मुश्कल ऐ पढ़ाई आस्तै पढ़ाने दा स्कूल जाने दा साधन नेईं ऐ ते स्कूल जाने दा कोई साधन नेईं ऐ स्कूल जंदे न ते अजकल्ल जम्मू च ते गड्डियां लग्गी दियां न चली जंदियां कोई टाइम दी गड्डी निं ऐ कोई कुछ निं ऐ अज्ज ते लोक पैसे देइयै गड्डियां लोआई दियां टाइम दे स्कूल जा दे न बच्चे पढ़ा दे न होर ऐजुकेशन जेह्ड़ी उ'नें गी मिला दी ऐ अज्ज दी ऐजुकेशन ऐ जेह्ड़ी ते बड़ी गै शैल ऐ बच्चे अजकल्ल पढ़ी लिखियै कुछ बना दे न अच्छे कम्म करा दे न पैह्लें जमान्ने च बड़ा गै मुश्कल हा बच्चे जंदे नेईं हे मां बब्ब पढ़ाई गै नेईं हे सकदे बच्चें गी कि'यां पढ़ाना उं'दे कोल पैसा नेईं ही होंदा ऐ हा उ'नें जाने दा कोई साधन नेईं हा होंदा ओह्दी ब'जा कन्नै ओह् स्कूल नेईं ही जाई सकदे बड़ी प्राब्लम होंदी ही बच्चें दूर दूर स्कूल होंदे हे ते बच्चें कल्ले निं हे भेजदे कुड़ियें गी स्कूल बोलदे हे कि कुड़ियें कल्ले बाह्र नेईं जाना स्कूल भेजना ते ओह् इस बास्तै बच्चे जेह्ड़े पैह्लें पढ़ाई नेईं हे करी सकदे ऐ हे ते अज्ज ते बड़ी गल्लें दियां स्हूलतां होई गेइयां न पैह्लें बड़ा गै मुश्कल हा असें आपूं बड़े मुश्कलें पढ़ेआ साढ़े माऊ बब्ब हे जेह्ड़े सानूं पढ़न निं ही दिंदे ऐ हे बोलदे हे कि स्कूल दूर ऐ नेईं जाना स्कूल ते अस आखदे हे कि नेईं असें पढ़ना ऐ पढ़ना ऐ पर मां बब्ब बड़ी कोई गै बच्चा जेह्ड़ा पढ़दा हा ते जंदा हा अगर कोई बच्चा लेट होई जंदा हा परेशानी होई जंदी ही क्योंकि पैह्लें दूर स्कूल होंदे हे कोल कोई स्कूल होंदा गै नेईं ही ऐ हा ते हून हून एल्लै टाइम च ते स्कूल थोह्ड़े कोल बी होई गेदे न गड्डियें दे साधन बी होई गे न लोकें कोल पैसा बी ऐ लोग स्कूल गड्डियां बी लवा दे न ग्राईं लोकें च ग्राएं थाह्रें ते गड्डियां जंदियां गै निं हैन बी अगर इक दिन गड्डी जंदी ऐ बारश दी ब'जा कन्नै पंदरां दिन उद्धर गड्डी निं जंदी ते बच्चें जेह्ड़ा स्कूल जाने दी बड़ी प्राब्लम होई जंदी ऐ बच्चें कि'यां पढ़न पैह्लें इन्नियां पढ़ाइयां बी निं ही होंदियां है हां बच्चें दी इन्नी केयर निं ही करदे इन्ना बच्चें आस्तै निं ही मतलब कि सोचदे ते अज्ज अज्ज ते अज्ज ते चलो गड्डियें दे साधन बी होई गे न लोकें कोल पैसा बी ऐ लोक गड्डियें दा साधन जेह्ड़ा करा दे न बच्चे अपने पढ़ा दे न ते गड्डियां च जेह्ड़ा पढ़ाना ना ओह् ठीक ऐ अज्ज दे जमाने च लोकें कोल पैसा ऐ सिटी च बच्चे जेह्ड़े न ओह् टाइम टू टाइम जा दे न पढ़ा दे न बच्चे ते जेल्लै साढ़ा समां हा ते ओल्लै बड़ा गै जैदा मुश्कल हा असें बड़ी मुश्कलें पढ़ाई कीती दी ऐ पढ़े दे आं अस पढ़ाई करी कुरियै ते चलो ग्राएं लोकें च बड़ा मुश्कल ऐ ते सिटी च जेह्ड़ा ठीक ऐ अज्ज दी जेह्ड़ी पढ़ाई ऐ ओह् शैल ऐजुकेशन होआ दी ऐ शैल पढ़ाई होआ दी ऐ शैल बच्चे पढ़ी लिखियै काबलियत जा दे न बच्चे पढ़ी लिखियै नौकरियां करा दे न पैह्लें बच्चें गी पैह्ले नम्बर पढ़ाई निं ही होंदी पढ़ाई निं ही करन दिंदे कुड़ियें गी ते पढ़ाई अजकल्ल कुड़ियां पढ़ी लिखियै कुछ बना दियां न पैह्लें मां बब्ब डरदे हे कि साढ़े बच्चे कुछ होऐ निं कुछ डरदे रौंह्दे हे ते अजकल्ल ओह् चीज नेईं है ऐ अजकल्ल पढ़ाई गै सब कुछ ऐ अजकल्ल पढ़ी लिखियै बच्चा हर इक कम्म करा दे ऐजुकेशन करियै करा दा ऐ पैह्लें लोक पढ़े लिखे दे निं ही होंदे ऐ हे ते ओह्दी ब'जा कन्नै ओह् पढ़ाई बी निं ही सकदे अपने बच्चें दी अजकल्ल दे बच्चे अजकल्ल दियां मावां जेह्ड़ियां पढ़ी दियां न अपने बच्चें गी सो पढ़ाई सकदियां न पढ़ाइयै चलो उ'नें गी हैल्प होई सकदी ऐ ते अस बी जेह्ड़े नेईं पढ़े दे न ते ओह् बच्चें गी ट्यूशन लोआंदे न फ्ही हून जि'यां जेह्ड़े मां बब्ब नेईं पढ़े दे न ओह् ट्यूशन लोआइयै बच्चें गी पढांदे न ते क्योंकि अगर ओह् खुद पढ़े दे होंदे हे ते उ'नें गी ट्यूशन दी जरूरत निं ही पौंदी ते पर अजकल्ल दे बच्चें गी जेह्ड़े न उ'नें गी ट्यूशन दी जरूरत नेईं ऐ क्योंकि मां बब्ब दा पढ़ना बी ठीक ऐ मां बब्ब अगर पढ़े दे होन ते अपने बच्चें गी कुछ दस्सी सकदे न अगर बच्चा कुछ पढ़े दा गै नेईं मां बब्ब गी निं कुछ औंदा होग ते बच्चे ने कि'यां पढ़ना ते अजकल्ल फिर ट्यूशन जेह्ड़ा बच्चे मां बब्ब दी कुछ औंदा गै नेईं होग उ'न्न ते ट्यूशन पढ़ानी गै पढ़ानी ऐ चाहे ओह् उस गरीबी च होग जो मर्जी अज्ज दे च अजकल्ल ते ऐजुकेशन बड़ी गै जरूरी ऐ अजकल्ल ते पढ़ना बड़ा गै जरूरी ऐ जेह्ड़ा पढ़ग ते उ'ऐ कामजाब ऐ पैह्ले जमान्ने हे कि इन्नी फिकर निं हे करदे लोक पढ़ाई दा पर अजकल्ल ओह् आखदे खाना पीना भुल्ली जाना पर पढ़ाई जरूरी ऐ अस अपने बच्चें गी पढ़ान्ने आं अपनी खून पसीने दी कमाई लाइयै अस बच्चें गी पढ़ान्ने आं किश बी होग असें अपने बच्चें गी पढ़ाना ऐ कुछ बनाना ऐ पैह्लें बच्चें गी कोई नेईं हा आखदा कि लै बच्चा तू मतलब कि पढ़ने लेई इन्ना फोर्स नेईं ही करदा पर अज्ज दे जमान्ने च पढ़ाई दी बड़ी ऐहमियत ऐ मां बब्ब जेह्ड़े निं ही पढ़े दे ओह् ट्यूशनां लोआंदे ने आखदे न कि ट्यूशन लोआइयै बच्चें गी असें पढ़ाना ऐ ते जेह्ड़े मां बब्ब पढ़े दे न ओह् खुद अपने बच्चें गी पढांदे न ते इस्सै बास्तै पढांदे न कि अजकल्ल ऐजुकेशन जेह्ड़ी शैल इ'नें गी नालेज होई जाऽ ते अच्छे बच्चे साढ़े बनन पढ़ी लिखियै कुछ बनन बच्चे आस्तै पढ़ना बड़ा जरूरी ऐ पैह्लें जेह्ड़ी ही पढ़ाई दी वैल्यू नेईं ऐ ही बच्चें गी निं हा इन्ना केयर होंदी पर अज्ज दे जमान्ने च पढ़ना बड़ा गै जरूरी ऐ गरीब लोकें बास्तै ते अज्ज ते सारे साधन हैन पढ़ाने दे बच्चें गड्डियां लग्गी दियां घरा दा बच्चे लेआ दियां ट्यूशन जा दे स्कूल जा दियां स्कूला दा घर छोड़ा दियां जेल्लै अस पढ़दे हे ना ओल्लै कोई गड्डी निं ही होंदी असें दो दो घैंटे रस्ता पैदल करियै जंदे हे ते स्कूला पैदल औना दौ घैंटे साढ़े जंदे लगदे हे ते दौ घैंटे साढ़े औंदे लगदे हे फ्ही अस स्कूल जेह्ड़े पुजदे हे दस तों चार टाइम होंदा हा दस नौ अट्ठ बजे घरा निकलना दस बजे स्कूल चार तो छे अस घर पुजदे हे ते उस बच्चे ने केह् पढ़ाई करनी जेह्ड़ा सारी ध्याड़ी स्कूल होई जाना आ आइयै उ'न्नै कोल्लै पढ़ना ओह्दी ब'जा कन्नै बी जेह्ड़ा ओह् होंदा हा अजकल्ल बच्चें ताईं सारे साधन हैन गड्डियां लग्गी दियां न स्कूल जा दे न पढ़ा दे न ते उं'दे ताईं पढ़ाई बड़ी जरूरी ऐ अजकल्ल सारी सुबधा हैन ऐजुकेशन जेह्ड़ी अजकल्ल बड़ी अच्छी मिला दी ऐ स्कूल बच्चें गी